हां जी हां जी हां जी ओह् दिक्खो बड़े बैट न जेह्ड़ा पसंद करना करी लैओ खरोट दी हां जी खरोट दी लकड़ी लाई दी ऐ आइयै दिक्खी सुनी लैओ दिक्खियै करो लैओ गल्ल खरोट दी लाई दी खरोट दी पंज सौ दा खरोट दी लाई किन्ने पंज सौ दा पंज सौ दा मैडम जी पंज सौ दा हां चलो किन्ने देगेओ आवो दे दिक्खी ते लैओ जिन्ने देगे ते फिर लेई लैगे हां नेईं दौ सौ ते नेईं ना बिलकुल फिर इन्ना निक्के बी हैन न बड्डे हां